ॿ सौ यारहं अठ सौ अठावीह हिकु हज़ार हिकु सौ एकवीह ॾह हज़ार हिकु सौ यारहं ऐं पंद्रहं हज़ार ॿ सौ हिकु